देखिए हर बाज़अर परिवर्तनों के अनुकूल बदलता रहता है और अर्थव्यवस्था में वैसा ही परिवर्तन ले के आता है जैसे कि मैं आप को उदाहरण के तौर पर बताऊँ यदि यहाँ पर विदेशी पैसे का इंवेस्टमेंट होता है तो यहाँ पर डेवलपमेंट अधिक होता है और डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पर लोगों के पास अवसर ज़्यादा रहते हैं यदि छोटे व्यवसाय यदि बढ़ेंगे तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था को लाभ होगा उधारण के तौर पर हमारे यहाँ अभी मेट्रो चालू हो रही है और इस मेट्रो से ना जाने कितने लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा और अर्थव्यवस्था में निश्चित ही पर व्यक्ति जब आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में भी इज़ाफ़ा होगा इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि आप देखें तो टूरिज़्म वाला इस्पॉट ज़्यादा है तो टूरिज़्म में जब इन्वेस्टमेंट होगा और और उन्हें और डेवलप किया जाएगा तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और टूरिस्ट भी ज़्यादा आएंगे तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था में इज़ाफ़ा होगा